जी नलका पानी ते आंदा ऐ साढ़ै घर नलका पानी ते आंदा ऐ एह् साढ़े कन्नै इक इक ते तवी नदी ऐ ते उत्थां वी पूरा पानी आंदा ते उत्थां ते फिल्टर होइयै आंदा ऐसा मतलब ओ अपने आप साफ करिये दिंदे असें लेकिन असें ते जादा यूज निं करदे एह्दे अस जैदा यूज इसे करदे कि किश कपड़े कुपड़े धोने होने जां फ्ही साफ सफाई करनी होऐ पोचा पुचा मारना होऐ पूरा घर साफ करना होऐ ओ इस्से कारण यूज करदे नह्यने धोने आस्तै अस टैप वाटर दा अस इस्से गल्ला यूज करदे कि जैदा पीने आस्तै निं अस यूज करदे ऐ कि के पीने आस्तै साढ़ी चलो अच्छा ऐ कि इत्थें साढ़े कोल खुह् ऐ इक उत्थां अस पानी आह्नी लैन्ने उत्थां अस अराम ने पानी इ'यै पींदे एह् आह्ला निं पींदे हैन नलके आह्ला पानी निं पींदे कि के असेंगी एह् लगदा कि एह् शायद साफ नेईं होऐ इन्ना ताईं अस नलके आह्ला पानी पानी निं पींदे हैन ते एह् जेह्का नलके आह्ला पानी जेह्ले असें थोया एह्दे ने साढ़ी लाइफ अलग तां होई कि असें पानी दी जरूरत इन्नी इन्नी जिन्नी जरूरत पौंदी उन्ना असेंगी पानी थ्होई दा ठीक ऐ असेंगी कदे पानी दी ओह् निं होई कि के पानी लोड़दा पानी ऐ निं ऐ ऐसा निं होया जैह्ले बी कि के आंदा रौह्ंदा जियें अज आया फ्ही परसो भीऽ आई ना मतलब कि इक दिन छोड़िये इक दिन आई जंदा ते शैल आई दा इन्ना निं से कि कोई दो मिंट दिंदे जां पंज मिंट दिंदे कम से कम बीह् पंजी मिट पानी आई दा आराम ने खुह् च उत्थां तवी नदी चा फिल्टर होइयै इक इक ते आउद होंदा आउद च होंदा किट्ठा उत्थूआं फ्ही इत्थे असी देऊदे देऊदे ते एह् सा सारा ते पी एच ई डिपार्टमेंट जेह्का ओह् ऐ ते ओह्दे अंडर आंदा ते साढ़ा उधमपुर दा जेह्का पी एच डी डिपार्टमेंट ओह् स्हेई ऐ ते ताईं असी हर तीसरे दिन जां त्रिये दिन ही आई दा इ'यां जैदा लेट निं करदे न इक दिन छोड़िये इक दिन भेजूदे पानी ते एह् साफ एह् जेह्का टैप वाटर होंदा एह् जैदा साफ निं होंदा कि अस लोग निं पींदे हैन इस्सी जैदा अस साढ़े घरै कन्नै कन्नै कूदे खुह् होंदे इक निं त्रै चार खुह् होंदे इक इस साइड होई आ इक थोह्ड़ा दूर होई आ ते इत्थां जेह्के ते अस निं जैदा पंदे हैन ते इदे इत्थां जेह्की मेरे अग्गैं पिच्छे दो चार घर न ते एह्बी निं पींदे हैन एह् टैप वाटर एह् आह्ला अस सिर्फ खुह् दा पानी पींदे जेह्का साफ हो की के एह्दे च फ्ही चलो फिल्टर होईयै आवा दा लेकिन इन्ना निं ना होंदा फिल्टर हुन तुसें पता गै इन्ना उत्थां आवा दा फ्ही इत्थे आइयै फ्ही पानी इकट्ठा करना ते फ्ही फ्ही खराब होई दा ना अस ते एह् इन्ना साफ निं होंदा ऐ